हां नमस्कार कोण उलयतालो हां आं बाय सांग हय म्हणजे

बरें बरें सांग मगो बाय विचार हय म्हणजे आमचें पुर्वजांचें आसा आनी म्हाका दिसता आमी शंबर एक वर्सां पयलींच्यान शेती करतात आनी तीच मागीर तांच्या कडल्यान तांचीं भुरगीं शिकलीं तांचीं भुरगीं शिकलीं अशें करून आमी आमचो आख्खो कुटूंब शेती वेवसायांत आसा सद्द्या आमी मगो बाय चडशे हें लायता कितें भात भात लायता मागीर कोरगूट लायता आमी जें शेत आसा आमचें सायडीक खजान लँड आसा थंय आमी कोरगूट लायतात हय तें मगो खाऱ्या उदकाची शेती सो खाऱ्या उदकांत आमी हें लायता रायस लायता भात लायता सो ती जी शेती जी जाता ताका खजान लँड्स म्हणटात आनी तें खजान लँड जें आसा ताका खूब इकॉलोजिकल इम्पोर्टन्स आसा आयज काल हांवें आतां म्हाजी हें केल्या बी एस सी इन एग्रीकलचर केला आमचें पयलींच्यान आमची ट्रॅडिशनल फार्मिंग चालू आसा आमच्या कुटूंबांत आमी ते कोरगूट वरायटीचे रायस लायता ते शिवाय मागीर आमी बारीक बारीक भाज्यो ज्यो आमच्या गोंयांत जाता तांबडी भाजी मागीर वालीची भाजी ती लायता अळसांदे लायता आमी अळसांद्याचें पीक काडटा अशें करता आमी हय जाता गो म्हणजे आतां सगळें पावसाचेर अवलंबून आसता पावस जर चड पडलो जाल्यार लुकसाण जाता आमकां सामकोच कमी पडलो जाल्यार ओसाड पडटा आमचें कारण आमकां आजून सरकारा कडल्यान म्हणजे आमकां सबसिडी बी मेळटा पूण तितको आमकां मद्दत मेळना जी सरकारा कडल्यान उदका खातीर बी मेळपाक जाय आतां करता म्हणटा पळोवया आतां न्हंयचें उदक आमकां येता अशें म्हणलां आजून कांय सांगूंक ना आनी आमकां तें इलेक्ट्रिसिटीचें आनी उदकाचें बिलूय कितलें येता आमचो सगळो प्रोफिट थोडो तितूनच वयता त्या भायर आमचो स्वताचो ट्रॅक्टर बीन ना सो तो आमकां भाड्यान घेवचो पडटा सो भाड्याक घेवन तितूंतय आमचे पयशे वयता सो आमकां करची सरकारान कितें मदत हय हांवें सांगलें न्ही एक पावसाची गजाल मागीर मदत मेळना ताची सरकारा कडल्यान मागीर केन्ना केन्ना पीक जालें पीक आमकां एकदम कमी पयश्यांनी विकचें पडटा चड म्हारगूय कोण घेना आनी आमी तें स्वता विकपाक बसनात घेवन आमी तें घेवन हांकां वांटटात मार्केटांत मिडियेटर आसता आमचो सो ताचे मुखार इतले पयशे येनात सरकारान हाचेर मातशें लक्ष घालचें आनी जे मेन प्रड्यूसर्स आसात फार्मर्स आसा तांकां चड मातशें पयशे मेळचे अशें पळोवचें तांच्यानी पयलीं म्हणचें आमकां जाणीं फर्टिलायझर बी यूज करता ताका आमकां सरकार पयशे दिता पूण कम्पॉस्ट पूण आमी एकच्युली पयलींच्यान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता कम्पॉस्ट शेणाचें हें घेवन आमी कम्पॉस्ट तयार करता आनी तशें खत घालता आमी आमच्या पिकांक सो सरकारान आमकां हाका मद करची त्या शिवाय आमकां इलॅक्ट्रिसिटी आनी उदक हें सवाय मातशे दिवंक जाय आनी थंय आमकां मोफत दिवचें तें आमकां जमल्यार आनी आमचें जें पीक आसा तें बऱ्या पयश्यांनी बऱ्या दामान आमकां बाजारांत विकपाक मदत करची इतलेंच बाय बरें आं म्हाका मगो शेतांत वचूंक जाया आतां दवरतां हय हय बरें आं